हालो आयकूंक येता उबर कंपनींतल्यान उलयता आं ओके ओके म्हजें नांव म्हजें नांव जस्टन डिसौजा हांवें तुमच्या कंपनींतल्यान एक कॅब बुक केल्ली खंयच्यान कांय म्हणटा मडगांव मडगांव सोन केपें आं प्रोब्लम कीत जालें एक म्हजें एक वॉलेट आनी एक फोन उरलो कारांत सो मातशे मातशे म्हुजी हेल्प कर प्लीज सो टायम बारां केलो हांवें सो आतां अर्दें वर जालें पावोन मागीर हांवें चॅक केल जाल्यार मुगे एक वॉलेट आनी फोन ना बोळ्सां सो मातशे म्हुजी हेल्प कोरता प्लीज आं कॉनटेक्ट नंबरू ओके नाइन फाइव्ह सिक्स सेव्हेन फोर थ्री सिक्स सेव्हेन फाइव्ह थ्री ओके आं उबरा नंबर ओके कॅबा नंबर जी ए जिरो नाइन ए फिफ्टी सिक्स नाइंटी सिक्स ओके ओके थैंक यू कितेंय उपडेट येल जाल्यार म्हाका सांग आनी थैंक यू फोर युओर सर्वीस